हाँ पूर्णियामे जइसे कि वृद्धाश्रममे बच्चे का देखभाल पालन घर कोइ चीजके सुविधा बढ़िआँ नहि छै सभ चीज बे बेढ़ङ्ग हो हो गेल छै जाहिसँ कि कोइ छोटा जात छै कोइ बड़ा जात छै ककरो नहि देखभाल करैत छै छोट कोन छै कि बड़ कोन छै कोइ देखभाल नहि जाहिसँ कि बच्चा रोड पर पड़ल छै तऽ कोइ उठाबै बला नइ आबै छै जे ककरा दू रोटीके सुविधा नहि होइत छै आ अमीरी गरीबी बहुत पूर्णियामे होइत छै कोइ चीजके सुविधा नहि छै अहाँ जैसे कि केओ बेघर छै केओ अपन घरमे नहि लए कऽ जाइत छै सभ चीज असुविधा छै इहाँ पर एहिसँ कोइ पूर्णियामे खास करके जाति जनगणना सभसँ बहुत बढ़ल छै किछु नहि हो रहल छै यहाँ पूर्णियामे वृद्धाश्रम सुविधा नहि छै इहाँ कोइ फाउन्ड्रेशनके सुविधा ही नहि छै कोन समाज छै समाजके इहाँ कोइ सुविधा नहि मिलैत छै ककरो नहि खास कए गरीबके